आं मोनसे प्रदाक्ट जेरै टिभि बेखौ आं मोनसे द'खाननिफ्राय बायनानै लाबोदोंमोन बेखौ आं न'आव आलायनानै दा आङो बेखौ बाहाय गासिनो बे प्रदाक्टआ एसे मोजां गेरेन्थि गोनां ओमफ्राय दा बियो आंनाव दाबो दङ बियो सयबोसोर साटबोसोर जाबाय आंनि प्रदाका बेवहाय खुनु दिफेक जायाखै मानो होनब्ला आं मोजाङै बाहायो बेखौ आङो मोजाङै बाहायनायनि थाखाय आंनि बुसथुआ मोजाङैनो दं